अस रूट्टी बनाने बेल्लै केह् केह् एह्तियात करनी अ'सें औंदी ऐ ते पैह्ले अ'सें दिक्खना ऐ अग्ग बालनी ऐ अग्ग बालियै दिक्खना कि अग्ग तेज ऐ साढ़ी जां ठंड़ी होई दी ऐ उस्सी अ'सें तेज करना ऐ ऐसा नीं होऐ पैह्ले तेल पाना उस्सी गर्म करना गर्म करियै ते फिरी ओह्दे पर सब्जी रखनी ऐ फ्ही अ'सें उस्सी दिक्खना ऐ कि बड़ी अग्ग ते नीं होई दी केह् जली गै जा मसाला ते सब्जी जली गै जा ओह् जलनी नी चाहिदी अ'सें कोई फुलके पकाने न तां ओह् बी अग्ग अ'सें स्हाबै दी गै रखना होंदी ते बड़ी अग्ग होई जा तां फुलके जेह्ड़े न जली जंदे न ढोड्डा पकाना होऐ मक्का दा ते ओह् बी इ'यै हाल ऐ ओह् बी अग्ग बड़ी नी चाहिदी उस्सी बी घट्ट चाहिदी ऐ चौल बनाना पे ओह् बी दिक्खना पौंदे कि जलियै जां थल्लैं नी लगी जान रेई जान तां काले होई जंदे जां जलैढ़ बनी जंदी खानै पीनै आस्तै ओह् अच्छी नी होंदी ऐ एह्दे बाद इ'यै ध्यान रखना चाहिदा अ'सें भाई ठंडी ठंडी अग्ग रखो मिट्ठी मिट्ठी अग्ग रखो ते सोआदला खाना होंदा ऐ